बार्देस तालुका म्हणजे खरें म्हणजे म्हापसा ते पणजी न्ही लोकल बसी आसा पणजी म्हापसा बसीस म्हणजे प्रत्येक स्टॉपाचेर त्यो रावता समजा हांव म्हज्या स्टॉपार गेले हांव रावता हांगा पर्वरी तिस्क म्हुणुन त्या स्टॉपार न्ही हांव गेलें जाल्यार एक पाच मिनटान एक ती लोकल बस येताच अशे त्यामुळे कशें जाला कोणा कडेन पळय स्वताची वेहीकल बी ना न्ही तेंका ही फॅसिलिटी बरी जाल्या तशेच कोणाक जर डायरेक्ट बी वचपाक जाय न्ही समजा पणजे आता कोण सर्विसेक बी वता टायमार पावपाक जाय जाल्यार कादंबाच्यो शटल बसी आसात पणजी ते म्हापसा आनी म्हापसा ते पणजी त्यामुळे लोकांक म्हणजे ट्रॅव्हलिंग करपाक सुलभ कशें जाला तशेंच ह्यो कदंबाच्यो बसी आसा न्ही त्यो हांगा गोंयच्या प्रत्येक म्हणजे खंयच्या खंयच्या तालुक्यांतल्यान पणजे येतात त्यामुळे त्यो बी बसी मदी मदी म्हणजे समजा तेंका हें आसत न्ही नॉनस्टॉप आसत किंवा पॅसेंजर आसत जाल्यार ते मदले जे स्टॉप आसात न्ही पणजी म्हापसा थंय रावून ते पॅसेंजर घेतात त्या लागून म्हणजे आता कोण सकाळीं नोकरेक बी वता न्ही तेंका ही सगळी हे ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे स्टेट गॉवर्मेंटाचो कदंबाचो आनी प्रायवेट बसी आशिल्ल्यान कोणा कडेन स्वताचे वेहीकल कोण घेवन वचना तेंका हे सगलें उपलब्ध आशिल्ल्यान तेंका खूब बरें जाता अशें म्हाका दिसता